इस्कूटर ओला ऊबर रिक्शा साइकिल गाॾी बाइक इस्कूटी ॿेड़ी रेल गाॾी हवाई जहाज टेंपू ई रिक्शा आटो मारुति अर्टिका मारुति एट हंड्रेड मारुति अल्टो हुंडई आई ट्वेनटी हुंडई आई टेन हॉंडासिटी एम जे फ़िएट एम्बेसेडर कार जीप